اگر ہم باہر ممالک کو دکھانا چاہیں جو چیز تو یہاں پر لکھنؤ میں جیسے بھول بھلیاں ہوا میرا بادشاہت نے بنائی بھول بھلیاں گھنٹہ گھر ٹیلے والی مسجد اور جینیشور پارک امبیڈکر پارک امبیڈکر پارک مایاوتی نے بنوائی جینیشور پارک اکھیلیش جی نے بنوایا اور کیا کہتے ہیں یہاں لولو مال دکھایا جائے اور چڑیا گھر یہ سب وغیرہ وغیرہ یہاں کے ہم باہر والے ملک کو دکھانا چاہتے ہیں اور بہت اچھا عمدہ بنا ہوا ہے یہاں کا لولو مال ایشیا کا سب سے بڑا یہاں بنا ہوا ہے اور جینیشور پارک چار سو ایکڑ میں بنا ہوا ہے اسی طرح سارے تمام چیزیں ہم باہر ملک والوں کو دکھانا چاہتے ہیں